आत्माराम गणेश वंश भारत राजस वॅलंटिना सुजान मॅरी कायतान आंतोनियो जोजफ अलीशा मायरा सुहानी सानिका सपना श्वेता समीर तनुजा सारा प्लिटन सायडन रुनी सानिया स्न्ययुव्या फ्रेंसी सिमी सॅफ्रा स्टेसी पेनीसिया रॅलिसिया मायोला मनोहर परीकर शशिकला काकोडकर लुजिनो फलेरियो दयानंद बांदोडकर रमाकांत दामोदर मावजो जोश परेरा मारिओ मिरांडा सोनिया फलेरू लता मंगेशकर किशोरी आमोणकर हेमा सरदेसाय राजदीप फ्रेडी सलिना सिमेंता मायरा न्हेसी तन्वी राहूल मेघना एंड्रिया रोजन केलन मायशा स्विनी मानसी नेहा एंड्रिया सोनाली डॅन्जिल डॅरिक रोमियो लक्ष्मीकांत जॉर्ज रघुनाथ राघोबा मायरा पुरुशोत्तम राम मनोहर लोहिया विनायक विक्टर दत्ता दामोदर नारायण एंजेला एंजेलिया आलिश्का रिफा अमिशा नेहा हेमा मेलबा डॅलमा नितीन